अगर हून अस गल्ल करचै कि जि'यां गौरमेंट गी लेइयै साढ़े बिज़नेस बिज़नेस करचै ते गौरमेंट असेंगी केह् लाभ दिंदी ऐ ते गौरमेंट असेंगी अज कल ते जि'यां कि लोन प्रदान करदी ऐ लोन दिंदी ऐ जादैतर ते महिलाएं ताईं स्त्रियें ताईं जेह्ड़ा कि एह् लोन जादै फायदेमंद ऐ क्योंकि ओह् घर बैठियै बी अपना बिज़नेस शुरू करी सकदियां न जां ते केईं ऐसी जगहां न जित्थै घर बैठियै गै जेह्कियां जनानियां ओह् अपना बिज़नेस करदियां न जि'यां कि छाबड़ियां बनांदियां न जि'यां कि आचार आचार बनाइयै अपना हत्थें दा शाल बनाइयै जां इं'या करियै शैल कढ़ाई करियै ते इं'दे रंग बिरंगे कपड़े जेह्के ओह् कम्म करियै उं'दे मताबक एह् लोन ऐ जेह्का गौरमेंट दा अच्छी जगह स्हेई जगह इस्तेमाल करदी ऐ ते उं'दे कन्नै जेह्ड़ा गौरमेंट लोन दिंदी ऐ एह्दे कन्नै ऐ कि आम जनता जेह्ड़े गरीब न उं'दा जेह्का ऐ उ'नेंगी बड़ा मतलब कि अपनी जेह्की रोज़ी रोटी ऐ ओह् कमाने दा बड़ा स्हेई तरीका ऐ ते अगर उ'नेंगी लोन दे मताबक उनेंगी लोन करियै अगर ओह् अपने बिज़नेस गी अग्गै बधाई सकदे न ते उंदे लेई एह्दे कोला जादा खुशी होई ऐ ते कोई होर निं होई सकदी ते इं'या गै ते जेह्ड़ा ऑनलाइन बिज़नेस ऐ जेह्ड़ा कि केईं लोग ऑनलाइन बिज़नेस करियै पैसा कमांदे न जि'या टयूशन पढ़ांदे न जां प्ही होर कपनियां ज्वॉइन करदे नां होर बड़े सारे प्रोडेक्ट न जेह्ड़े पूरा करदे न जां प्ही उं'दे जि'यां कोई बी प्रोडक्ट होइया उ'नेंगी इस्तेमाल करने दी जां उ'नेंगी कॉल करियै जां फोन करियै उ'नेंगी समझांदे न कि इं'या यीज़ करना जां इं'या इस्तेमाल करना ओह् जेल्लै सारेंगी एह्दी जानकारी दिंदे न ओह् उंदा इस्सै चाल्ली कन्नै जेह्का ऑनलाइन बिज़नेस ऐ जां ऑनलाइन जेह्कियां एह् कंपनियां न एह् अग्गै बध दियां न ते गौरमेंट जेह्ड़ा ऐ गौरमेंट असेंगी बड़ा गै फायदा दिंदी ऐ अपने बिज़नेस गी जेह्का ओह् अग्गें चलाने आस्तै क्योंकि बड़े जादा लोक न जेह्ड़े अमीर नेईं होनें दे कारण जेह्का अपनी जेह्की रोज़ी रोटी ऐ ओह् घर दे जेह्ड़े अपने बिज़नेस न कारोबार उं'दे कन्नै गै गुजारा करदी ऐ ते केईं होर ऐसे बी होंदे न जेह्के अपने बिज़नेस च पैसा आपें लाने न बिज़नेस अग्गै बधानै गित्तै पर जादैतर जेह्ड़े लोक न ओह् गौरमेंट दी मदद कन्नै गै अग्गै बधदे न होर जेह्ड़े इत्थूं दे ऑनलाइन बिज़नेस न जेह्ड़े जि'यां कंपनियां न अजकल इन्नी जादा कंपनियां न कि ओह् अपने अपने मतलब अपने अपने प्रोडेक्ट न जेह्ड़े ओह् इस्तेमाल करने दी जादा ओह् करदे न जि'यां कि ओह् जां जेह्ड़े जात्तरू आंदे न जां जेह्ड़े माता वैष्णो दे तीर्थ स्थल न जेह्ड़े अलग अलग जगह न ते उत्थूं दे जेह्ड़े ते ग्रांऽ दे जेह्ड़ियां ओह् जनानियां न ओह् अपना समान बनाए दा होंदा ऐ ते ओह् जात्तरू इत्थै आंदे न सुनदे न उनेंगी इत्थां दियां चीज़ां जादै पसंद औंदियां न ते एह्दी बजह् कन्नै ओह् खरीद दे न जेल्लै ओह् सारियां चीज़ा दिखदे सुनदे न ओह् उ'नेंगी पसंद औने दे कारण एह् चीज़ां खरीददे बी हैन ते एह्दे करियै जेह्ड़ा उं'दा कारोबार ऐ ओह् अग्गै बधदा ऐ ते लोक जेह्ड़े इत्थूंदे जेह्ड़ा एह् ऐ कि इत्थूं दे हत्थें दे बनाने दा जेह्ड़ा समान चीज़ां न ते ओह् खरीद दे न ते एह्दे कन्नै उं'दी डिमांड जादै बधी जंदी ऐ